بہت سارے اہم ثقافات ہیں اور سماجی ثقافات ہیں جس میں لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں جیسے کہ ہولی ہو گیا دیوالی ہو گیا عید میلاد النبی ہو گیا محرم وغیرہ کو لوگ ایک دوسرے ساتھ ملتے ہیں اور بہت زیادہ لطف اٹھاتے ہیں عید کے اندر باہر سے لوگ آتے ہیں گھومتے ہیں عیدی دیتے ہیں اور اس سے انسان لطف بہت زیادہ اٹھاتا ہے جیسے کہ ہولی ہو گیا جیسے کہ ایک دوسرے کے اوپر رنگ کھیلتے ہیں گانے پہ ڈانس کرتے ہیں پانی پھینکتے ہیں تو اس سے بھی بہت زیادہ لطف اندوز اٹھاتے ہیں دیوالی ہو گیا کریکرس وغیرہ پٹاخے وغیرہ جلاتے ہیں اور اس سے مزے لیتے ہیں اور بہت زیادہ لوگ لطف اٹھایا کرتے ہیں اور مکر سنکرانتی ہو گئی اس میں بھی لوگ مزے کرتے ہیں ان چیزوں سے بہت زیادہ لطف وغیرہ اٹھاتے ہیں اور سما ہر سماج کے اندر ہر ہر مذہب کے اندر اپنے اپنے تیوہار ہوتے ہیں اور اپنے اپنے سماجی ثقافات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ اپنے اپنے اس میں مزے کرتے ہیں لوگ مسلمان عید میں مزے کرتے ہیں لطف اندوز ہوتے ہیں ہندو دیوالی میں لطف اندوز ہوتے ہیں مزے کرتے ہیں دیوا ہولی ہو گئی گرو نانک جینتی ہو گئی ان سب میں بہت زیادہ لطف اندوز ہوتے ہیں اور بہت زیادہ مزے آتے ہیں شرکت کرتے ہیں جتنا زیادہ شرکت کرتے ہیں ملتے ہیں ایک دوسرے سے اور بہت زیادہ مزے سے انجوائے کرتے ہیں